आं ना गुरोमोन ना हमनो बिराद मोजां मोनोमोन आरो ना गुरबोला फैनोनो बायोमोन ना मोनब्ला आरो मोनब्लाबो मोनाब्लाबो बिथिं मोनगोनदां बिथिं मोनगोनदां होननानै गुरोमोन आरो जोङो ना गुरनाय होमब्लाथाय एखे मोजां मोनथारोमोन आरो लुगैयोमोनबो थांगोन थांगोन जायोमोन ना गुरनो ना हमनो ओयाव ना अंखरदो होमब्लाथाय एखे खालाङो जालायोमोन आरो आङो खामानिफोरखौबो गारनानै थाङोमोन ना हमनो होमब्लाथाय ना गुरनाय ना हमनाय होमब्ला मानो मोजां मोनोमोन आङो एखे न'आवनो जाबजा ज्रुज्रु खामना ओंखारथालाङोमोन ना गुरनो ना हमनो दाबोथ' मोजांखोनो मोनो आङो सिख्लायावबो सिख्ला मोजां मोनखायो ना हमनो आरो दाबो ना मोनब्लाथाय मोजां मोनो ना गुरगोन गुरगोन जायो दाबो थांनोसो हागौ आं ओंखारलांनो न'निफ्राय ओंखरलांनो हायैनि खारनावसो गुरनो हालिया आङो दाबो थाङो थांनायालाय सम सम ना गुरनायखो ना हमनायखो आखाइदो हमनोबो मोजां मोनो आङो गुरनोबो मोजां मोनो न'नि फारसे सोलाबैनिसो दाना हमनो हागलिया गुरनो हागलिया दाबो थाङोआनो आं माब्लाबा माब्लाबा ना गुरनाय ना हमनायावब्ला बैथिं दै रानदो ना गुरनि होनब्लाथाय खालां खायोनो आङो मानो मोजां मोनो मिथिया बे नानि होनब्ला बिराद साहस जायो आंना गुरनो ना हमनो नुहुरब्लानो जेखाइ लानाय नुहुरब्लानो थांगोन थांगोन जायो ना हमनो बिनिखायसो न'आव रायब्लाबो थाङो आं ना गुरनो ना हमनो मानो मोजां मोनोथाय खिथानो हाया ना हमनाय गुरनाय गावनो लाबोगोन आरो गावनो सायगोनबो संगोनबो जागोनबो ना हमनायफोरखोबो ए ना गुरनो होमब्ला ख्लाब ख्लाब ख्लाब ख्लाब जायो आङो ना हमनो गाहाम मोनसोयो मानोबा दे बै गामिनि मानसिफ्रा थांनाय नुब्ला थांगोन थांगोन जायो नुगोन हमगोन जायो बैलाय जोंनि खाथियावनो दंग दङना बेवबो दै रानब्ला ना हमनो ना सारनो लुगैसोयो ख्लाब ख्लाब जायो मानोबा ओइथिं हमहैब्लासो मोनगौमोनजा ओरैनोसो थाबाय थानाय जादो आङो होननानै थांनोबो लुगैयो बिनिखायनो थांगोन थांगोन जानानै माबा खामबाय थायो आरो दाबो ना गुरनो बाया लुगैसोयोसो ना गुरनो ख्लाब ख्लाब ख्लाब ख्लाब जाहरो थांगोन थांगोन थांगोननो ए मानो लुगैयोथाय खोथानो हायाहाय ना गुरनो होमब्ला ख्लाब ख्लाब जायो ना गुरनायखौनोल' ना हमनायखौनोल' बिदि जाबाय थायो ना गुरना लाबोगोन गावनो सायगोन गावनो संगोन गावनो जागोनबो बिदि आरो मोजां मोनो आं ना हमनायखो मा मोजां मोननायखायनोथ' थांगोन थांगोन जायो ख्लाब ख्लाब जाहरो हमनायफोरखो एखे आं गोरि नाखो बारा मोजां मोनोहाय हमनो मोनब्लाथाय हाब्रुआव गोग्रोमनानै माबानानै हमबाय सिगां बाब थोरि नाखोबो मादि हाब्रुनिफ्राय थिखांनानै लदा लदि थिखांबाय जोङो सिंगि नाखोबो हाब्रुआव मेराइनानै हमना लाबोयोमोन बामि ना थुरि ना एखे गोरि नायालाय थब थबनो हमजायो थब थबनो माबायो